जोधपुर में तो सबसे लोकप्रिय यहाँ का व्यंजनों में देखा जाए तो अपने लोकप्रिय मिर्ची बड़ा जोधपुर का जोधपुर की लस्सी हल्दीराम की लस्सी और सूर्य नमकीन की जनता स्वीट होम की मिर्ची बड़े और एक और चीज़ बहुत ही प्रसिद्ध है इधर मावे की कचोरी जो है विश्व प्रसिद्ध है लोग यहाँ से दूर दूर से लेके जाते हैं और एक हमारे मलाई घेवर मलाई घेवर जोधपुर का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जोकि हर जगह आसानी से नहीं मिलता जो मलई के साथ जो प्यार के साथ इधर लोग देते हैं वो हुआ और गुलाब जामुन हुए गुलाब जामुन की सब्जी हुई पुलाव हुआ यहाँ का ये सब चीज़ें बहुत ही मुख्य खाना है इधर का और बहुत ही प्रसिद्ध खाना है जो मतलब लोग हर बड़े त्यौहार में या कोई भी बड़ा उनका देखा जाए तो बड़ा दिन होता है तो दिन होता तब वो इन सब चीजों खाते हैं और कहीं बाहर भी जाता है तो रोडो पर भी उन्हें यही ठेले मिलते तो वो यही सब खाता है इधर के लोगों को क्या है कि चटपटा खाना बहुत पसंद है चटपटा व्यंजन बहुत पसंद है सब्जी भी खाते हैं तो उसमे भी ज़्यादा से ज्यादा मिर्च मसाला यूज़ करते जिससे वे उनको ये बढ़िया और एक तरह से जोधपुर का ये इतिहास है संस्कृति है ये कि भाई जो भी चीज़ खाओ चाव से खाओ और मिर्च मसाला भी पूरे आता प्रेम भाव से खाओ बोले कितनी भी मिर्ची हुई आप कहीं पर भी जाकर खड़े हो जाओ अभी मिर्ची बड़ा हुई बड़ा देंगे और आपको ज़्यादा मिर्ची लगी तो आपको पानी की भी सुविधा भी उधर सब जगह मतलब प्रेम भाव से साथ रहते हैं सब इधर